छठिमे तऽ मतलब करै हिए कि पहिले मतलब चुल्हा दुतियाके मट्टी उट्टी लाके चुल्हा पारलहुँ चुल्हा पारिके बिहान होके दुतिया होल तब दुतियाके गहूम उहूम कुटलहुँ तृतीयाके फेर होल तब आँटा उँटा पिसलहुँ आँटा उँटा पिसि करि धएलहुँ उलहुँ सब समान उमान कएलहुँ तकर बाद सबचीज लैलहुँ फल फूल अपन फेर होल नहाइ खाइ होल नहाइ खाइके सबकिछु कएलहुँ नहाइ खएलाके बाद खरना होल कतना दिन बाद खरना होल खरनामे लैलहुँ चावल दूध सबचीज खीर उर बनल पूड़ी बनल तक बाद नोँज काटलौं नोँज काटलाके बाद उपर फल फूल चढ़ल पान कसैली जे होल चढ़ल खरना कएलहुँ तऽ खरना करिके मतलब सबके आरती उरती तब सब खाइले बच्चा बुतरु सब गोड़ लगल गोड़ लगिके सब खरना तब खतम हो गेल तब बिहान होके भोर होके तब उठलहुँ उठलहुँ तऽ अपन पकमान उकमान बनल पकमान पुआ उआ जे चढ़ल हो वहाँके सबकिछु छानि उनिक फेर फेर पाँच बजलै तऽ फेर पाँच बजे फेर गेलहुँ साँझके गङ्गाजी गेलहुँ गङ्गाजी गेलहुँ तब हाथ उठेलहुँ हाथपर अपन बच्चा बुतरु सभ देलक डलिआ उलिआ हाथ उठेलहुँ फेर पर हाथ उठाके अएलहुँ गङ्गाजीसे तब फेर घरमे रातिके अपन आराम तनि सुन कएलहुँ दुइ घण्टा फेर भोर होल तऽ फेर सबकिछु बनेलहुँ उनेलहुँ फेर डलिआ उलिआ साजलहुँ डाला उला साजिके नहा सोनाके सभ बच्चा बुतरु घरके लोकसभ तैआर होल सब गाड़ी उड़ी कएलहुँ तब गङ्गाजी गेलहुँ गङ्गाजीमे फेर हाथ उथ उठेलहुँ हाथपर देलक डलिआ उलिआ बच्चा बुतरु सभ जल ढारलक फेर परनाम उरनाम कएलक तब फेर सभ घर अएलहुँ सभ जतना घरमे हो फेर भोलाबाबाके ठकुरबड़ीमे मन्दिरमे सगरो पूजा कएलहुँ फेर घरमे पूजा कएलहुँ सगरो सगरो पूजा पाठ करिके तकर बाद फेर खाना उना खएलहुँ तकर बाद फेर बैसाखी पबनी होबै हइ बैसाखी पबनीमे शन्निचरके नहाइ खाइ होल आओर रविके ई मे दुइए दिन होल शन्निचरके नहाइ खाइ आओर रविके हाथ उठि गेल तब शन्निचरके नहाइ खाइ भेल आओर रविके अपन सबकिछु बनेलहुँ उनेलहुँ वएह पूड़ी पकमान जे होल छानि उनिके फल उल लेलहुँ सबचीज फल आओर लैके फेर पक्का बारह बजे हाथ बैसाखमे बारह बजे दिनके हाथ उठै हइ तऽ घरे मतलब पोखरि उखरि बच्चा बुतरु खुनलक पोखरिमे पानी उनी डाललक आओर बारह बजे पक्का हाथ उठल बैसाखी पबनीमे सबसे पहिले हाथ उठल अपन फेर अपन सहल रहलहुँ अपन बच्चा बुतरुसभ खएलक बिहान होके परना कएलहुँ अपने ओ भै गेल आओर फेर होल भादो पबनी होबै हइ भादो पबनी होबै हइ तऽ भादो पबनीमे ओहिसहिए होबै हइ कि अथी तृतीया नहाइ खाइ चौठके चौठचन्दा कएलहुँ तब चौठचन्दाके होल खीरा होल बाल होल इएहसब पूआ पूड़ी फेर चढ़ेलहुँ चौठचन्दामे फल फूल जे होल लैके चढ़ेलहुँ हाथ उठल फेर साँझके ई चारि बजे पाँच बजे साँझके चौठचन्दामे हाथ उठै हइ दही उही पौरि छाँछी उँछी पौरलहुँ दहीके मतलब आखर पतीला लेलहुँ पतीला लैके आओर दही पौरलहुँ दही पौरिके पाँच बजे हाथ उठि गेल जल उल ढारलक सब बच्चा बुतरु बच्चा बुतरु सभ खएलक पिलक आओर ई लोक अपन खरना करिके फेर सहल बिहान होके अपन परबैती जे रहल से अपन बिहान होके अपन खएलक पिलक फेर भै गेलै नकपाचक भी हो गेलै नकपाचक पूजा होबै हइ हमरा आओरके पञ्चैओमे फेर पकमान उकमान बनल खीर उर बनल सबकिछु निमर आएल दही आएल पौरैल हँ फेर सिद्धापर चढ़ल दूध लाबा पकमान खीर सबकिछु चढ़ेलहुँ झाँप चढ़ेलहुँ झाँप चढ़ैके फेर ओकरा करिके तब किछु भेल फेरो हौबै अगहनी पबनी होबै हइ अगहनिओ पबनीमे ओनाहि होबै हइ एक दिन नहाइ खाइ दुतियाके नहाइ खाइ तृतीयाके खरना फेर चौठके हाथ उठि जा हइ ओहोमे सबकिछु लेलक फल केला नरियर सेब जकरा जे होल बेदाना सेब सबचीज चढ़ेलक हाथ उठल हो गेल